सुपौलमऽ हमरा सभके मुख्य मनोरञ्जनके गतिविधि यऽ जेना पार्क ओहिमे बच्चासभ सुबहसँ लैकऽ जहन भी फ्री रहैत छै अपन घुमय फिरयके दृष्टि मनोरञ्जनसँ जाइ छै जेकि हुनकर शुल्क अगर छै तऽ दश रुपैआ राखल जाइत छै ओहिके लिअ अहाँ जे छै से दू घण्टा अपन जाके घुमि फिर सकैत छी बाकी खेल सुविधामे जे छै फुटबॉल क्रिकेट ईसभकेँ लिए कोनो तरहकेँ शुल्क नहि रहैत छै बाद बाकी सिनेमा हॉल ई सभके लिअ तऽ जे छै शुल्क लागल छै आ सांस्कृतिक आयोजन लेकिन जेबाक छै हमरा सभकेँ गाँव घरमे जे छै से सिनेमा घरकेँ सुविधा ईसभ नहि छै आओर बाद बाकी खेलयओ सभके इसभके सुविधा नहि छै घरमे जे छै से अपन अपन टी वी सभ लगाके जे छै से आदमीसभ मनोरञ्जन कयल जाइत छै नाटक ईसभ सुविधा ईसभ जे छै से हमरा सभकऽ पर्व त्यौहार ईसभ मुख्य सम्मलेन पर चौकीतोड़ नाच ई सभकेँ सुविधा मिलैत छै देखय सुनय लऽ सभ चीजमे